हलो हलो हाँ बोलिए जी

जी सर बाल कटाना था खाली है सर सर तो कम ओम कर दीजिएगा सर कि उसी में कुछ कम ओम कर दीजिएगा ठीक है सर फिर कहाँ पर सैलून है सर सैलून कहाँ पर है सर जी जी हाँ यह सब है ना वह तब ठीक है चलिए कहाँ पर है सर दुकान सैलून दुकान कहाँ पर पड़ता है सर

और हाँ जी हाँ डोला पासै पास में है सर ना वह ठीक हाँ

अच्छा होता है न सर हाँ ठीक है वैसा कट जाएगा न हाँ दाढ़ी ओढ़ी बन बाल सेट उट करना सर सब होता है सेटिंग ओटिंग मसाज ओसाज जी सर जी जीते हैं जी जी सर अच्छा सर चलिए हाँ हाँ मसाज ओसाज सब होता है ना

हाँ सर यह काम अच्छा होगा कौन जो आएगा आदमी बनवाएगा मसाज करवाएगा और चीज़ करवाएगा अपना सैलून अच्छा पैसा के अभी देखिए पैसा की बात नहीं काम अच्छा होना चाहिए काम अच्छा अच्छा होना चाहिए

जी जी हाँ ठीक ओके सर ओके सर